चिरां जिल्लायाव दामिन रांखान्थियारि होन्नानै सामलाइग्रा होन्नानै बुङोब्ला दा जोङो जोंनि चिरां जिल्लायावहाइ आबादखौनो होन्नानै लानांगोन दा आबाद मावनानैनो जोंनि चिरां जिल्लानि मानसिफोराहाय जिउ खुंनानै थायो बा गावनि नखरखौहाइ सामलाइनानै लायो बा गावनि नखरखौ फोथांनानै लाखियो दा बैफोर आबादफोरनि सायावनो बिसोरो सोनारनानै गावनि नखरखौहाइ सुखु गोजोनै दैदेन लाङो जेरै माइ आबाद बेसर आबाद फाथो आबाद सबाइ आबाद सिबिं आबाद बाइदि बाइदि आबादफोरजों लोगोसे बिसोरो मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा मुला फान्थाव बानलु बाइदि बाइदि आबादफोरखौबो मावबोयो दा बिफोरजोंनो बिसोरो बिखौनो मावनानै रांखान्थियारिखौ खामाइनानै लायो दा जोंनि सिरां जिल्लायावहाय दारिमिनारि दं ना गैया होन्नानै बुङोब्ला दा दारिमिननि सोमोन्दै जोङो गंफा गंनै जेनोबा जि' दाग्रा हेन्डलुमफोरखौहाइ जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव आबादनि अनगायैबो जोङो साफा सानैआ बिजनेस खालामो गय बेफारि फाथै बेफारि बाइदिसिना आबादनि बेफारि लोगोसे सिनि बेफारि बाइदि बाइदिखौहाइ जोङो नुनो मोनो